एह् जेह्ड़ी दाज प्रथा ऐ एह् ते चलो अस मन्नने आं कि साढे जम्मू बिच इन्नी अज्ज धोड़ी है निं ऐही कि दाज इन्ना दित्तां जंदा ऐ कुड़ियैं गी पर हां जिसलै कोई कुड़ी दा ब्याह् होंदा ऐ हून जियां कोई साढी भैनें दा कोई चाचें ताएं दा होंदा ऐ अजकल अस अगर आखचै तां दाज गै देआ ने पर दाज दा कोई चक्कर निं होंदा अजकल इ'यै मां प्यो सोचदे अपनी कुड़ी गी किश देचै ते कुड़ियें ई साढ़े बिच इ'यै ऐ जैदा तों इक टीवी देई ओड़ेआ इक फ्रिज देई ओड़ेआ जां जैदा तूं जैदा इक अलमारी जरूरी होंदी ऐ ते इक बक्सा जरूरी होंदा ऐ ते एह् सारा किश गै साढे इद्धर जेह्ड़े ऐ न ओह् तोह्फे दे तौर उप्पर दिंदा जंदा ऐ ते बाकी अगर अस गल्ल करचै कि दाज प्रथा दी ते दाज प्रथा इत्थै चलो इन्नी ऐ निं ऐ हून कोई होंदे कोई दस बिच्चा कोई इक बंदा ते होंदा गै जेह्ड़े मंगदे न हून मंगते गी कु'न मनाह् करी सकदा ऐ हून पंजै औंगलां बराबर निं होंदियां कोई ता कोई ते मंगदे गै न कुड़ियें कोलूं ते जेह्ड़े मंगदे न ओह् तां चलो गलत ऐ ते हून जेह्ड़े मां प्यो देन तां ओह् ते अपनी कुड़ी दी खुशी लेई गै दिंदे न क्यूंकि हून कुड़ियां सौखे ते निं जंदियां घरूं कुसै दा ते मुड़े बी अगर कुसै घर मुड़े बी ऐ न तां ओह् बी अगले जेल्लै ब्याह् करना ते जि'यां अस मुड़े आं ते स्हान्नूं बी कोई ना कोई दिंदा गै ऐ किश ना किश अपनी कुड़ी दे नां उप्पर गै दिंदे हून अस ते मंगदे निं ऐ जि'यां असें बी कुतै चलो अपने भ्राएं दा ब्याह् कीता ऐ ते असें कुसै कोलूं मंगेआ निं ऐ पर उ'नें दित्ता जैदा निं दित्ता इक अलमारी जरूर दिंदे न साढे बिच जैदा जरूरी ऐ कि निं इक अलमारी कपड़े ते रिश्तेंदारें ई सारे जिन्ने बी रिश्तेदार होंदे आं चाहे चाचियां ताइयां

ते ओह् बी जरूरी दिंदे न ते बाकी डब्बे डुब्बे जेह्ड़े हैन मिट्ठा मूहं ओह् सब किश लभदा ऐ एह्दे बिच ते बाकी कुड़ियें दा कुड़ियें दा अपना अपना स्हाब होंदा ऐ पर चलो कुड़ियें दी एह् गल्ल ऐ कि कुड़ियें बिच ओह् बी कम्म काज करने आह्लियां होंदियां न हून कोई कम्म काज आह्ली आई जंदी ऐ ते ओह् अपने कन्नै कोई कोई होंदी ऐ जेह्ड़ी अपने कन्नै कोई गड्डी जिन्नै पैह्लें रक्खी दी होग बी लेई औंदी ऐ हां कोई एह् ते निं बोलदा कि तूं अपने खरीदी दी हून कुड़ियां बी आखदियां असें बी अपनी खरीदी दियां गड्डियां गुड्डियां ते ओह् बी लेहांदे न बाकी मुड़े आह्ले ते अजकल जेह्ड़े में दिक्खे दे अपने अज्ज धोड़ी जिन्ने बी होए आस पास दिक्खेआ तां मुड़े आह्ले घट्ट गै मंगदे न कुड़ियें कोलां कि हांजी एह् चाहिदा सारें दे घर किश ना किश अजकल सारा किश गै ऐ टीवी होए फ्रिज होए एसी होए एह् ते अजकल जरूरत होई गेदी ऐ सारें दी ते ओह् सारें ई भी इत्थै हून साढ़े रियासी चलो एसी दी इन्नी जरूरत निं पौंदी ऐ की के इत्थै चलो मौसम ठीक रौंह्दा साढा बाकी जेह्ड़े बाकी लाके होगन केह् पता उत्थै जरूरत बी होऐ एसी उसी दी तां ओह् दिंदे बी होने ते कुड़ियें बाकी अपना अजकल भ्रा जैदा पढी बी गेइयां तां किश ओह् नौकरियां बी करदे न ते घरै आह्ले बी सोचदे चलो केह् ऐ हून इक मुड़े कन्नै कंधा कन्नै कंधा मलाइयै चलग चलो पैसे दी अगर गल्ल ऐ ते पैसा ते आई गै जाना कुड़ी ने बी कमाना ते मुड़ा बी कमा दा गै ते ओह्दी दिक्कत निं पौंदी समान ते चलो बनदे टुटदे गै रौंह्दे समाने दा कोई इन्ना चक्कर निं पौंदा ऐ बाकी इ'यै ऐ कि दाज अगर कोई लै दा ऐ ते ओह् गलत ऐ अस बी मन्नने होन्ने बाकी अगर कोई मां प्यो अपनी इच्छा कन्नै की के मां प्यो अपने मुड़े गी बी दिंदे न कुड़ियें ई बी दिंदे न तां ओह् सब किश ओह् ठीक ऐ